علی گڑھ میں ٹرانسپوٹیشن کی جو سویدھا ہے وہ یہ ہے کہ علی گڑھ میں آنے کے لیے ریلوے اسٹیشنس ہیں اور بس اسٹیشنس ہیں اور ایئر پورٹس ابھی ابھی بنا ہے ہاں کہہ سکتے ہیں کہ ہے لیکن پوری طریقے سے نہیں ہے پھر یہاں کے ہمارے اندر جو ہے اچھا اِن لوگوں کا جو خرچا ہے وہ بہت زیادہ مجھے نہیں لگتا کہ مہنگا ہے بسیز کا تھوڑا سا زیادہ ہے ایئر پلین کا زیادہ ہے اور ٹرینس کا بھی ٹھیک ہے اچھا شہر کے اندر جو چلتی ہیں وہ رکشا چلتے ہیں آٹو رکشاز چلتے ہیں بسیز وغیرہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلتی ہیں اُس کا اتنا خرچہ نہیں ہے جو رکشا مین رکشا ہوتا ہے اُس کا خرچہ ہے کیونکہ آپ اتنا لمبا ٹریول کریں گے تو وہ انسان جو چلائے گا اُس کو پاور کی ضرورت ہے تو وہ پیسہ لیتا ہے باقی جو آٹو رکشاز ہوتے اُس کا اتنا زیادہ کوئی خرچہ نہیں رہتا بسز کا بھی کوئی خرچہ نہیں ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے صرف دو ہی ٹرانسپورٹ ہیں جو سٹی کے اندر چلتے ہیں اور ہمارے علی گڑھ میں آنے کے لیے ایئر پورٹ ابھی بن رہا ہے تو ابھی ایئر ورٹ کا اتنا ٹرانسپورٹ کا کوئی سسٹم نہیں ہے ہاں بسس کا ہے اور ٹرین کا ہے وہ تھوڑا سا جو جتنا دور سے آتا ہے اُس کو اتنی کاسٹ دینی پڑتی ہے